हंजी बोल्लो हंजी तुस कु'न ओ पल्लवी नेईं नेईं में शिल्पा गै बोल्ला निं ऐं तुस सनाओ अच्छा अच्छा तुस राहुल दी मम्मी बोल्ला निं आं अच्छा अच्छा बोल्लो अच्छा आ नेईं नेईं कोई ना भेज्जो तुस उसी नेईं नेईं पढ़ा ने पढ़ा ने पढ़ा ने में सारे दसमीं बाह्रनीं धोड़ी बाह्रमीं दे बच्चे बी औंदे मेरे कोल पढ़ने ई सारे बच्चे औंदे निक्के बच्चे बी पढ़ा करनी ते बड्डे बी औंदे हांजी हांजी

अच्छा अच्छा कोई निं भेज्जो दोनों बच्चे भेज्जो

नेईं नेईं कोई गल्ल निं भेज्जो तुस भेज्जो नेईं नेईं ओ ते स्हेई गल्ल ऐ कोई गल्ल नेईं अच्छा नेईं नेईं कोई गल्ल नेईं नेईं कोई निं तुस भेज्जो सेही में पढ़ागी

हां होंदा नेईं में सारे बच्चें गी पढ़ाऽ नी थुआढ़े म्हल्ले दे ते बड़े बच्चे औंदे इत्थै मेरे कोल पढ़ने ई नेहा होई दीखा होई होर बी दो त्रै प्रीती होर बी बड़ियां कुड़ियां न जेह्कियां पढ़ै दियां एह् कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं भेजेओ तुस ओह् कोई गल्ल निं पढ़ान लगगे ते होई जाना म्हीने म्हूने दी टैंशन निं लाओ तुस बस बच्चे भेज्जी ओड़ो एह् कोई गल्ल निं तुस भेज्जो फ्ही ओ तुस बच्चें गी भेजेओ ना पैह्ले पढ़ाई दे स्हाब कन्नै दिक्खी लैह्गे एह् पैह्ले भेज्जो तुस इक म्हीना पढ़ाई दिक्खो जि'नेंआ उ'नें गी समझ औंदा नेईं औंदा ओह् गल्ल बाद बेल्लै होंदी पैसें दी प्ही करी लैह्गे पैसें दा स्हाब कताब होंदे रौंह्दा टैंशन निं लाओ तुस ते बच्चे कोई गल्ल निं आएओ आएओ तुस आएओ ना बैठियै गल्ल करी लैह्गे अराम करियै नेईं कोई कोई गल्ल नेईं तुस भेजेओ भेजेओ बच्चें गी भेजेओ बेहियै गल्ल करने आं ते तुस बी आएओ निं हां ओह् ते है स्हेई गल्ल ऐ कोई गल्ल निं तुस आओ आपूं आएओ बच्चें गी लेइयै आएओ ते फ्ही करी लैह्गे गल्ल

कोई गल्ल निं तुस कल्ले कैह्सी हां भेज्जो बच्चें गी एह् ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ लेइयै आएओ बच्चें गी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं पैह्लें तुस फ्री होवो लेइयै उठी आएओ तिन्न बजे धोड़ी तिन्न तिन्न तिन्न बजे तिन्न बजे हां एह् ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ